हाँ मैंने ड्रॉइंग क्लास और वर्कशॉप में भाग लिया है और उससे मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी हैं मैं ड्रॉइंग शीट बना लेती हूँ और ड्रॉइंग के साथ साथ मेहंदी और स्केच भी बना लेती हूँ और उससे मेरेको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कुछ करने की कोशिश करती हूँ